मैं गई थी कुछ दिन पहले मुश्किल से दस दिन की बात होगी जहाँ मैं गई थी तो मैंने वहाँ इतना सुन्दर दृश्य देखा प्रकृति की इतनी सुन्दर इतनी सुन्दर रूप था न वो तो क्या बताऊं मैं इतना सुन्दर लगा मुझे मैं गई थी पंचवटी पंचवटी में गई थी तो वहाँ पर बहुत ही सुन्दर सुन्दर भोलेनाथ की मूर्ति भी थी मुझे उनको देखकर इतना ही मनमोहन लगा

वहाँ पर जैसे ही मैं अंदर गई वहाँ पर इतने सारे भोलेनाथ की मूर्ति बनी थी शिवलिंग जिसे हम शिवलिंग कहते हैं जिसकी हम पूजा करते हैं वो इतने इतने सुन्दर थे और उसके साथ जो नंदी महराज थे वो भी इतने सुन्दर लग रहे थे कि क्या ही मैं उनका बताऊं इतने प्यारे प्यारे बने थे ना कि मेरा तो मन हो रहा था कि बस उनको ही देखती रहूँ और फिर उसके बाद मैंने इतनी सुन्दर प्राकृतिक सुन्दरता देखी जब मैं अंदर गई पंचवटी के तो इतना सुन्दर बहता पानी था कि मैं क्या ही बताऊं उसका इतना सुन्दर पानी बह रहा था जैसे मानो कि बस उसको देखते ही रहूँ बिल्कुल उसकी उसके जो बह रही थी लहरें वो इतनी प्यारी लग रही थी बहता हुआ पानी इतना सुन्दर लग रहा था मुझे जैसे कि मैंने मैंने तो वैसा और कहीं देखा भी नहीं जीतता सुन्दर मुझे वहाँ पर लगा मुझे तो सबसे सुन्दर वहाँ का बहता हुआ पानी भी बहुत सुन्दर लगा प्रकृति की ऐसी सुन्दरता मैंने आज तक कभी नहीं देखी जितना सुन्दर मैंने वहाँ देखा था मैं ऐसे बहुत सी जगह पे गई पर मुझे इत्ता सुन्दर कहीं भी नहीं लगा